मां अॼु खां चङा साल अॻिमे पंहिंजे घर परिवार सां वैष्णो देवी वई हुअमि वैष्णो देवी लाइ मां वञण लाइ मां तयारु न हुअमि छाकाणि त मूंखे एॾो पंधु करणु चढ़णु ॾपु लॻंदो हुओ सो मूंखे ॿारनि पंहिंजे हिमथ ऐं घर वारनि पंहिंजे वधीक हिमथ ॿधाई त हलु भाई ममी तोखे कुझु न थींदो तूं सुठे नमूने पहुंची वेंदींअ इन करे मां तयारु थियसि पंहिंजो माता जो सॾु आयो आहे इहो सोचे करे माता जो सॾु आयो आहे माता असांखे पुकारे थी इन करे मां पोइ वयसि ऐं उते मां न कलाकु टोटल पंधु कयो विच में वेहंदा वेहंदा विच ते चांहि पी करे या थधो पी करे मथे लकड़ी बि खईंसीं धीरे धीरे पंधु करे ॾहनि कलाकनि में माता वटि असां पहुची वियासीं ऐं सुठे नमूने माता जो दर्शन थियो जय माता जय माता कंदे मथे चवंदा पहुची वियासीं ऐं उते एॾो त सुठो आनंदु आहियो माता खे ॾिसी दर्शनु करे मुंहिंजे टे माताउनि जा आहिनि उनजो दर्शनु कयोसीं अहिड़े नमूने असां पोइ हेठि आयासीं माता जो दर्शनु करे आहिस्ते आहिस्ते हेठि लथासीं ऐं घोड़े ते अधु टाइम मां घोड़े ते चढ़ियमि पर असांखे घोड़े ते रहण जी आदत कान्हे छा त पाण घोड़े ते ॾपु पियो लॻे ऐं मुंहिंजा ॿार चवन पिया त ममी घोड़े तां लहो किरी पवंदीअ धकु लॻे त सुठो न आहे तूं ॾकी थी तंहिंखां पंधु कर उहो सही अथई तंहिं करे मां घोड़े तां लही करे वरी पंधु कयो ऐं आहिस्ते आहिस्ते हुते हुते पंहिंजे जॻहि जिते रहियासीं खाधो खाधोसीं हुते सुठे नमूने माता जो दर्शन करे आयासीं जय माता दी जय माता दी कंदे करतासीं ऐं सभिनी खे हेॾो मज़ो आयो हेॾो मज़ो आयो जो चई खणी दिलि थींदी आहे त मां सालु सालु हुते माता ॾे वञां